कपड़ा धुअण में असां पहिरियों वॉशिंग मशीन में विझंदा आहियूं उन्हनि खे घुमाईंदा आहियूं उन खे पूरो उहो कंदा आहियूं उन खां पोइ उन खे कढंदा आहियूं सोटी हणंदा आहियूं उन खां पोइ ब्रश सां पूरो साफ़ करे करे बुरुश हणंदा आहियूं साबुण बाबुण हणी करे पो असां ड्रायर में थोरो सुकाईंदा आहियूं उन खां पोइ असां उस में विझी ईंदा आहियूं अगरि केॾीमल जीअं हुन में ड्रायर हुन में मशीन ख़राबु आहे या घुमण वारो एरियो ख़राबु त असां पहिरियों मतिलबु गरम रात यो गरम पाणीअ में भिगोए करे रखंदा आहियूं वरी ॿिए ॾींहं ते उते पूरो हुन खे बुरुश सां साफ़ कंदा आहियूं साबुण वाबुन हणी करे वरी पोइ सोटी हणंदा आहियूं पोइ अगरि ड्रायर में विझंदा आहियूं अगरि ड्रायर बि ख़राबु आहे वॉशिंग मशीन जो त पोइ असां उस में विझंदा आहियूं बार बार पलटाईंदा आहियूं असांखे वधीक दिक़त थधियुनि में और बरिसात में वधीक दिक़त थींदी आ बाकि टाईम गरमीअ में त सुकी वेंदा आहिनि गरमीअ में त उस निकिरंदी आहे ऐं गरमीअ में त हलिका गीला हली बि वेंदा आहिनि